मां जंहिंमहिल इस्कूल वेंदो हुयुमि त रस्ते में हिकिड़ी नेहर ईंदी हुई नेहर जे मथे पथरनि जी हलकी सी पुलिया सी ठहियल हूंदी हुई उनखे टपे टपे असांखे वञिणो पवंदो हुयो उन पुलीअ ते धोबी लटा धोईंदा हुया त रस्तो घटि हूंदो हुयो हिकु दफ़े मां हालांकि नेहर में पाणी इलाही घटि हूंदो हुयो पर मां इलाही ॾकंदो हुयुमि हिकु दफ़े मां हुन नेहर में किरी पियुमि ॾका पियो पर उन्हनि त मूंखे कढी वठितो धोबीअनि पर वरी मां सोचो यार हीय त इलाही दिक़त थी वेंदी असांखे त रोज हितो ई अचिणो वञिणो आहे हीअं कीअं थींदो वरी मां हिकिड़े इस्कूल में तैरण जी ट्रेनिंग जे लाइ वियुमि हालांकि हुते मां ॾका पियो हुते पाणी बि वधीक हुयो पर मूंखे कोच चईं की भाई तू हिमत न हार तुंहिंजो थी वेंदो मां हिकु दफ़े वियुमि वरी छुट्टी करे वियुमि ॿ ॾींहं वरी वियुमि जीअं तीअं करे ईअं कंदे कंदे आसि बचपन खां वठी अने को हर किस्मु जा स्ट्रोक मां करे जी कोशिशि कई ऐं थोरो थोरो कामयाबु बि रहियुमि हालांकि मुंहिंजो इंड्रस्ट कोन्ह हुयो हिनमें वरी बि मां पंहिंजी तरफ़ो हिमत करे हीअ कंदो रहियो ऐं तैराकी सिखी वियुमि हाणे मां कई जॻह ते कई फंक्शनूनि में ख़े खेॾण जे हुनमें बि सर्टिफिकेट बि वरितल आहिनि तैराकी जा ऐं हाणे त मां पंहिंजे माण्हुनि खे यारानि दोस्तनि खे इलाही गर्व सां ॿुधाईंदो आहियां भाई मां तैराकी बि कई हुई ऐं इस्कूली खेॾनि में इलाही सर्टिफिकेट बि मिलियलु हुया